جی کیا معراج ریسٹورینٹ سے بات ہو رہی ہے ہماری جی ہمیں اگلے ہفتے ایک برتھ ڈے کی پارٹی رکھنی تھی کیا آپ کے یہاں انتظام ہو جائیں گے سارے جی کیا کیا چیز ہوں گی اس میں جی ہم اس کو اس میں نان ویج کے ہی چاہیے ہمارے مسلم ہمارے گیسٹ ہمارے مسلم گیسٹ آئیں گے اس

جی نہیں اس میں کھانے وانے کا کیا سسٹم رہے گا جی

جی اس کا کیا ریٹ ہوگا مراد آبادی بریانی میں کون سا اچھا اور اس میں گوشت وغیرہ کون سا ڈلے گا اچھا مٹن کرنا چاہیں تو

جی اچھا

اور کیا ہے اچھا فرائی جی فرائی میں کس کس چیز کے ہیں اچھا اچھا جی اچھا اور بیٹھنے ویٹھنے کا وی آئی پی سے ہوگا اچھا قورمہ جو ہے وہ کون کے کوالٹی کا ہے

مٹن قورمہ جو ہے اس کا کیا پڑے گا

اچھا اچھا مٹن تین سو اسی روپیے پلیٹ ہاں تو ہم کو سارے آئٹم مٹن میں ہی چاہیے ہوگا ہمارے گیسٹ ہو جائیں گے سات سو تقریباً مان لیجیے

جی تو ٹھیک ہے ہم آ کر کے جو ہے ہم آ کر کے ہی جو ہے سارا کچھ بات چیت وہیں پہ آ کے کرتے ہیں ٹھیک ہے سر